हॅलो म्हापसा मुन्सिपल लायब्ररी न्हू हांव अवेश परब उलयता हांव सँट झेवियराचो स्टुडंट सो म्हाका नू मँम्बरशीप करपाक जाय आहली म्हाका वर्साची मँम्बरशीप जाय उपकारता मण पण समज आता एक बूक दिवपाक मात्सो लॅट जालो तर तेका कितें फायन बीन तशें आहा तुमचे अवरर्ज कितें आहा वर्कींग अवरर्ज आनी समज नॉन स्टूडंट आहा जाल्यार तेका कितलें हे पडटा मँम्बरशिपाक चड मिन्स कितलें आनी मंथली करता जाल्यार एज अ स्टूडंट हां ऑके आनी समज आता हांवे एक बूक घरा व्हेलो आनी तेका मात्सो डॅमेज बिमेज जालो जाल्यार फायन म्हणजे फायन ऑर फूल बुकाची पॅमेंट करची पडटा म्हाका बरें तर हांव फाल्या येता तर सकाळीं